हाॅर्साक ट्रेनिंग दिवप हें एक सिस्टमॅटीक प्राॅसेस जेन्ना नवो हाॅर्स तुजे कडेन येता तेन्ना पयलीं म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ताका कम्फर्टेबल करपाचो आसता ताका आप आपलोसो दाखोवपाचो आसता सो पयलीं बेजीक गजाल म्हळ्यार ताचे बरोबर टायम स्पेंड करपाचो ताका जाणून घेवपाचो आनी हाॅर्साकूय जाणीव जाणीव करून दिवपाची की तूं कोण म्हणून सो जशें जशें टायम स्पेंड जसो जसो टायम स्पेंड करता तसो तसो हाॅर्स तुजे कडेन कम्फर्टेबल जाता आनी तुजे ऑर्डरस स्लो स्लो फाॅलो करपाक लागता जेन्ना तुका हें जाणीव जाता की हाॅर्स तुकां आतां क्लोज जाल्लो आसा तेन्ना स्लो स्लो ताचे कडेन एक एक गजाल करत रावप जशें की आता केन्ना टर्न मारप हाॅर्सान केन्ना आतां टर्न मारप केन्ना एकाच जाग्यार रावप केन्ना खावप केन्ना फास्ट वचप अशें स्लो स्लो ताका ट्रेनिंग करपाचें आसता जशे जशें हे बेजिक गजाली तो ट्रेन जाल्लो आसा मागीर ताका भायले एक्सटर्नल स्टिमूलसाचेर ट्रेन करप म्हणजे अशें एक्सटर्नल एनवायराॅमेंट आतां तो जेन्ना रायडर जेन्ना हाॅर्स एकदां फुल्ली ट्रेन जालो आनी रायडर जेन्ना घेवन वता मदीच केन्ना इंन्सिडेंट जालो घडपा जायना जें हाॅर्सान केन्नाच पयलीं पळोवंक ना आनी तो ताका रिय्क्ट करून रायडराक ओडूंक शकता सो हें हाचें कॅर घेवपाक जाय सो त्या हाॅर्साक जेन्ना हाॅर्स येता तेन्ना ट्रेन करता ड्यूरिंग क्लिनींग प्रोसेसाक ताका सगळ्या गोश्टी जाणीव करून दिवपाक जाय सगल्या एन्वायराॅमेंटल जेन्ना ज्या एन्वायाॅमेंटान तो हाॅर्स आसतलो त्या एन्वाराॅमेंटान कितें कितें जावंक शकता वस्टातलें वस्ट तें सगळें ताका जाणीव करून दिवपाक जाय एकदां हें जाणीव करून दिलें की हाॅर्स कम्फर्टेबल जातलो की ताणें तो ओलरेडी इन्सीडेंट पळयल्लो आसतलो आनी तो एकदम दचकचो ना एकदम रियेक्ट करचो ना मागीर एकदां इतलें जालें की मागीर फुडें तरी फुडें ट्रेन करतलो म्हणल्यार ताका कितें आवाजा आवाजाचें आवाज आवजाक ट्रेन करप जांव अमको आवाजान रावोवप अमक्या आवाजान फास्ट वचप अशें कितें कितें एक्स्ट्रा कितें करूंक शकता सो हें मातशें ओवराॅल तुमकां सांगलां हांयेन हाॅर्सा बद्दल हाॅर्स एक कितेंय आसपाक जायें